भारतमे बहुत सारा संस्कृति अछि आओर बहुत सारा रङ्ग रङ्गके भाषा बोलल जाइ छै हर दूसँ चारि कोसपर भाषा बदलि बदलैत रहै छै लोक तरह तरहके भाषा बजै छै संसदमे दू सए बिआलिस भाषाके मान्यता प्राप्त हइ आओर यहाँके लोक सभसँ ज्यादा भाषा बोलै छै ई हिन्दी इंग्लिश इंग्लिश तऽ अधिके बोलै छै मैथिली भी बोलै छै भोजपुरी भी बोलै छै भोजपुरी ईसभ जे छै क्षेत्रीय भाषा हइ लेकिन हिन्दी जे छै भारतके राष्ट्रीय भाषा छै यहाँ तऽ भारतके अधिकांश लोक हिन्दी बोलै छै अगर आप हिन्दी जानै छियै तऽ आप भारतके कहीं भी घुमि सकै छियै भारतके हर कोनामे हिन्दी फैलल हइ आओर भी कई सारा राज्य हइ जकर खुदके अपन भाषा हइ जैसेकि बिहारमे भोजपुरी मैथिली बिहारमे तऽ कए प्रकारके भाषा बोलल जाइ छै लेकिन कई सारा राज्य हइ यहाँपे जैसे तमिलनाडु ईसभके तमिल भाषा या अधिकांशतः समय कुछ भाषा ऐसन हइ जे वहाँके विशेष हइ आओर लेकिन आओर लेकिन भारतमे बहुत सारा ऐसन भाषा हइ जे लोग अलग अलग बोलै छै बोलल जाइ छै भारतमे तरह तरहके संस्कृति पाओल जाइ छै यहाँ भारतमे धर्म निरपेक्ष यहाँपे हर प्रकारके धर्म पायल जाइ छै यहाँके हर धर्मके उतने सम्मान मिलै छै यहाँ तरह तरहके यहाँ पर बौद्ध धर्मके भी जन्म भारतमे ही भेल है आओर हिन्दू धर्मके भी जो सभसँ पुराना धर्म हइ आओर हिन्दू धर्मके यहाँपर सभसँ बेसी हिन्दू कल्चर ही हिन्दूके धर्मके ही मान्यता मिलतै अधिकांशतः मानयवला हिन्दू धर्मके ही हइ अधिकांश लोक हिन्दू धर्ममे ही विश्वास रखै छै आओर लोग हिन्दू देवी देवताके ही पूजा होइ छै यहाँपर थोड़ा उतराके यहाँपर कई सारा राज्यके भी पर्व हइ जैसेकि यहाँ भारतमे कई सारा दुर्गा पूजा दिवाली आओर ईसभ पर्व गणेश चतुर्थी ईसभ पूरा राष्ट्रीय स्तरपर समझू पर्व हइ जे पूरा भारतमे राष्ट्रीय स्तरपर मनाओल जाइ छै लेकिन किछु सारा छठि आओर कोइ आओर भी किछु सारा हइ जो किछु विशेष क्षेत्रमे मनाइल जाइ छै जैसे छठि बिहार यू पी मे अधिकांश मनायल जाइ छै लेकिन आब छठिके विस्तार अधिकांश जगह मनायल जाइ छै छठि लेकिन कियाकि बिहारी लोक अधिकांश बिहारके लोक बाहर ही रहै छै बाहर रहलाके ओ छठि करै छै आओर छठि करिते करिते ओ धीरे धीरे लोक अधिकांश लोक आब छठि बहुतसँ ज्यादा लोक आब छठि करय लगलै आओर छठि भगवानके भी बहुत सारा लोक अपना भावना देखै छै आओर छठि भगवान भी छठी मैया भी कितना आदमीके भी अपन मनोकामना पूर्ण करै छथिन जौनसँ लोकके अन्दर छठिके भगवानके प्रति विश्वास जगलनि आओर ऐसे ही भारतीय भारतीय संस्कृतिके बड़ाइ बहुत सारा देश कयले हइ भारतके संस्कृतिके विस्तार भी कई जगह भेलै जैसे कि विदेश विदेशमे देश विदेशके लोक भी भारतके सभ्यता आओर संस्कृतिके विशेष मान्यता दै छै दुनियाँके सभसँ पुराना संस्कृति आओर सभ्यता भारतके हड़प्पा संस्कृति रहि चुकल हइ जौन सभसँ बड़ा सभ्यता रहलै आओर भारतमे कई सारा सभ्यता आओर संस्कृति अयलै भी आओर गेलै भी आओर दुनिआँ भारतके सभ्यता आओर संस्कृतिके लोहा मानै छै आओर लोक यानिकि दुनिआँके हर देशमे भारतीय संस्कृति आओर भारतीय संस्कृतिके सभ्यताके इज्जत कयल जाइ छै दुनिआँके हर देशमे भी हर छओ आदमीमेसँ एक आदमी भारतीय हइ आओर हर अधिकांशतः जे भारतीय बाहर गेलै ओसभ भारतीय सभ्यता आओर संस्कृतिके प्रचार प्रसार करै आओर भारतीय संस्कृति आओर सभ्यता बढ़ि रहल हइ हमरासभके अपन भारतीय सभ्यता आओर संस्कृतिपर गर्व करयके चाही आओर एकर विस्तारमे पूर्ण रूपसँ ध्यान देबयके चाही लोककेँ ज्यादासँ ज्यादा अपन धर्मके प्रति आस्था रखयके चाही आओर अपन भारतीय संस्कृति आओर सभ्यताके भुलाबयके नहि चाही लोक अधिकांश लोक आइ काल्हिके अपन भारतीय संस्कृति आओर सभ्यताके भुला रहल हइ जे ओ बहुत गलत बात हइ लोककेँ अपन भारतीय संस्कृति आओर सभ्यतामे विश्वास रखयके चाही लोक अपन भारतीय संस्कृति आओर सभ्यतासँ अच्छा कोइ सभ्यता न हइ सभ सभ्यता खतम होलै लेकिन भारतीय सभ्यता आओर संस्कृति बाँचल रहि गेलै यहाँपर बहुत सारा आदमी भी मिटाबयके कोशिश भी कयलै बहुत सारा आक्रमणकारी भी एलै लेकिन कोनो भारतीय सभ्यता आओर संस्कृतिके न मिटा पाओलै लेकिन आज भी भारतीय आओर जितना सारा सभ्यता रहलै पुराना सभके मिटा देलै लेकिन भारतके संस्कृति आओर सभ्यताके कोइ न मिटायल जाइत छै भारत एक बहुत ही अच्छा देश हइ जहाँपे हर प्र हर धर्मके मान्यता मिलै छै यहाँपर हिन्दू मुस्लिमसभ मुस्लिम सिक्ख इसाइसभ रहै छै आओर सभ सुरक्षित रहै छै लेकिन दुनिआँके आओर कोइ देशमे ऐसा न होइ छै यहाँपर हर लोक जैसे कि यहाँपे ईद ईद भी मनायल जाइत छै आओर गुरुद्वारा भी मनायल जाइत छै आओर आओर होली भी मनायल जाइत छै यहाँपर हर लोकके समान अथी हइ आओर यहाँपर लोक बहुत सारा हइ हर धर्मके आदमीकेँ इज्जत देल जाइत छै जैसे भारतमे अधिकांश लोकके लेल अथी बढ़ियाँ होइ हइ आओर लोग ज्यादासँ ज्यादा भारतीय संस्कृति आओर सभ्यतासँ जुड़ै छै आओर जौन जौन भारतके बाहर लोकसभ गेलै ओसभ भी भारतीय संस्कृति आओर सभ्यताके जमके प्रचार केलकै जैसेकि दक्षिण अफ्रीका आओर अफ्रीका कन्टीनेन्टमे भारतके अधिकांश लोक वहाँपर बसल अछि जौन भारतके संस्कृति आओर सभ्यताके प्रचार करै छै लेकिन ओसभके अधिक धीरे करै छै ओसभके भी आब खूब तेजीसँ भारतीय संस्कृति आओर सभ्यताके प्रचार करै छै आओर दक्षिण अफ्रिकाको भी भारतीय संस्कृति आओर सभ्यताके प्रभावमे लए लेबाक चाही यूरोपमे यूरोपमे भी भारतके बहुत सारा लोक रहै छै यूरोपमे भी के भी मे भी अब धीरे धीरे भारतीय संस्कृति आओर सभ्यताके प्रचार हो रहल हइ यूरोपके लोक भी भारतीय संस्कृति आओर सभ्यताके पूजा करैत छन्हि यूरोप भी यूरोपके लोक भी भारतीय संस्कृति आओर सभ्यतामे के देवी देवताओंके पूजा जम कर करै छन्हि आओर ओहिसँ मनोकामना भी हुनकर पूर्ण होइ छै जिससे यूरोपके लोक भी हिन्दू धर्मके प्रति काफी ज्यादा आकर्षित हो रहल हइ यूरोपसँ लेकर अमेरिका तक भी भारतीय भारत फैलल अछि जौन भारतीय नहि हिन्दू धर्मके प्रचार करैत छै जिनसे हिन्दू धर्मके प्रचारसँ प्रसारसँ हिन्दू धर्ममे एगो बहुत ही शान्त धर्म अछि जौन जियै जीयैके तरीका बतबै छै आओर सभ ठामसँ मे हिंसा हइ लेकिन हिन्दू धर्ममे तनिक भी हिंसा नहि हइ हिन्दू धर्ममे बहुत अच्छा धर्म हइ आओर दुनिआँके सभसँ धर्म हइ आओर यह दुनिआँके सभसँ पुराना धर्म हइ आओर हिन्दू हमारा देशके पहचान आओर कोइ धर्मसँ न बा बस हिन्दू धर्मसँ होइ छै आओर सभधर्म के यहाँपे अधिकांश लोक मानै छै लेकिन हम सभ न मानै छियै आओर हिन्दू धर्मके प्रचार दुनिआँ भरिमे होइके चाही हिन्दू धर्मसँ लोक सभ्य सुशील बनै छै आओर सभधर्मके जकाँ नहि जैसे कि मारय पीटयके बात होइ छै हिन्दू धर्ममे सनातन ऐसन शब्द हइ जौनसँ लोकके जीना सिखाबैत छै आओर लोग अधिकांश जियैत छै आओर सनातन जे हिन्दू धर्मके प्रभावमे जे आ गेल अछि ओ उतना ज्यादा उन्नति करै छै आओर ज्यादा सभ्य सुशील होइ छै आओर सभधर्मके लोक अधिकांशतः मारपीटमे ही विश्वास रखै छै लेकिन हिन्दू धर्मके देवता नहि मानै छै हिन्दू धर्मके जहाँ लोक उदाहरणपर डिपेन्ड करै छै आओर लोक यहाँ बहुत इज्जत कयल जाइत छै यहाँपर हिन्दू धर्म एक ऐसा धर्म हइ भारतीय सभ्यता आओर संस्कृतिके लिए जहाँ पत्थर भी पूजल जाइ छै आओर नदीके भी पूजा कयल जाइ छै आओर जानवर पशु पक्षीके भी दुनिआँमे सभसँ ज्यादा इज्जत भारतमे ही देल जाइ छै यहाँके लोक अधिकांश मीट मछली एही लऽ कऽ न खाइ छै कि अगर पशु पक्षीके मारि कऽ खैतनि तऽ ओ पाप होइतनि एहि लऽ कऽ यहाँ पशुके भी पूजल जाइ छै आओर दुनिआँके कोइ संस्कृति या सभ्यतामे पशुके न पूजल जाइ छै यहाँ स्त्रीके देवी समान मानल जाइ छन्हि लेकिन दुनिआँके कोइ भी सभ्यतामे स्त्रीके देवी समान नहि मानल न मानल जाइत छन्हि दुनिआँके सभसँ अच्छा आओर सभसँ सभ्यता राज्य भारत अभी भी हइ लेकिन किछु लोग एकरा मिटाबयले चाहै छै आओर कुछ लोग एकरा बिसरयके लेकिन एकरा बिसरयके नहि चाही आओर लोकके भारतीय सभ्यता आओर संस्कृतिके मान्यता रहयके चाही आओर भारतीय सभ्यता आओर संस्कृति बराबर रहयके चाही आओर हमेशा इसका दुनिआँमे विस्तार करयके चाही आओर ये हिन्दू धर्मके विस्तार होइ छै तऽ दुनिआँमे तऽ दुनिआँ शान्त रहतै दुनिआँमे झगड़ा फसाद कम हौते कियाकि हिन्दू धर्म शान्ति धर्म हइ ये ई ककरोसँ न कहैत छै मारपीट करय लागी यहाँपे यहाँपे एकर बहुत सारा ग्रन्थ भी हइ जैसे गीता महाभारत पुराण ईसभ अच्छा काफी धर्म हइ जौनसँ लोक जिन्दगीके जीना किस तरिकासँ अबै छै जौनसँ लोक अपन जिन्दगीके अच्छा बेहतर करि पबैत छै लोकके ज्यादासँ ज्यादा भारतीय संस्कृति आओर सभ्यताके किताब भगवद्गीता महाभारत पढ़यके चाही ताकि लोग अपन अपन लोग अपन जीनेके तरीका सीख सकए अधिकांश धर्मके लोकसभ धीरे धीरे आब हिन्दू धर्मके ओर अबै छै